हैलो जय झूलेलाल दादी हा हा मां हीअ अजय नगर मां थी ॻाल्हायां हा हा तव्हां इहा भारत इलैक्ट्रीशियन हा तव्हां जी दुकान भारत नाले सां ई आहे न भारत हा हा हा हा इयो मुंहिंजे घर में ॾाढा करंट बीठा था अचनि अर्थिंग थी थिए हा ॾाढा करंट था अचनि ॿिनि ॾींहनि खां मींह कोन्ह बंदि थियो आहे सॼी राति मींहु हलियो आहे त ॾाढा करंट था अचनि घर में मुंजा नंढा नंढा ॿार जीअं ई बटणनि खे हथ था लगाइन त मणेई ॾाढा करंट था अचनि त तव्हां महिरबानी करे मुंहिंजे घर अचो

इहा त ॾाढी वॾी ॻाल्हि कयव हाणे मुंहिंजा नंढा ॿुधायो असां वॾा आहिंयूं असां वॾनि खे त भॻवान सम्झ ॾिनी आहे हाणे भॻवान ॿारनि खे त सम्झ कोन्ह ॾिनी आहे मुंहिंजो नंढो छोकिरो आहे टी साले जो उहो त हर हर वञी करे बटणनि खे हथ थो लॻाए खेॾे थो रांदि थो करे थो बटणनि खे वञी हथ थो लॻाए त हाणे ॿुधायो उनखे करंट अची वञे त मां केॾे खणी वेंदीमास तव्हांजो हिकिड़ो बि माण्हू फ्री हुजे न

अच्छा ॾिसा थी मुंहिंजे ॿारनि खे मनाया थी ॿारनि खे सम्झायां थी नंढा नंढा ॿार आहिनि ॿई छोकिरो छोकिरी हाणे रांदि था खेॾनि त ॿार सम्झनि कोन्ह था तव्हां हाणे ॾिसो अगरि हिकिड़ो माण्हू बि थोरी देरि अध कलाके लाइ बि फ्री आहे त तव्हां उनखे महिरबानी कजो मुंहिंजे मूंखे तकलीफ़ तव्हां ई सम्झंदव छो जी मां कंहिंखे चवंदमि तव्हांजे ई कम आहे इयो लाइटियुनि जो कम ठाहिण हा हा हा हा एड्रेस त मां लिखरायाव थी बाक़ी बटण वटण जेके बि लाइट जा कम आहिनि सभु तव्हांजी दुकानु ताईं कयल आहिनि इयो भारत वारे जा ई कयल आहिनि सभु हा मां सभु कम तव्हांजी दुकानु तां कराईंदी आहियां हा हा मुंहिंजो हा मुंहिंजो पतो लिखो मका मकानु नंबर हिकु गली नंबर ॾह अजय नगर अजमेर इहो ई पंहिंजो अजमेर हा तव्हांजी महिरबानी थींदी हा मां नंबर ॿुधायांव थी वरी अठ ॿुड़ी टे पंज ॿ चारि ॿुड़ी छह नव ॿुड़ी हीअ व्हाटसप बि इन ई नंबर ते हलंदो अथव हा हा

ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांजी ॾाढी वॾी महिरबानी जय झूलेलाल